کام کے علاوہ مجھے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا ریسٹورنٹ جانا سوشل میڈیا چلانا فیس بک انسٹاگرام اور انسٹاگرام پر مجھے اُردو کی پوئیٹری اینڈ شارٹ چیز دیکھنا کافی پسند ہے مجھے اسٹوریاں لکھنا بہت پسند ہے میں خالی وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے میں پڑھتی ہوں مجھے ریڈ کرنا بہت پسند ہے اور مجھے اُردو کی نظم پڑھنا بہت پسند ہے میں اُردو میرا اُردو کافی فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور مجھے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت پسند ہے کام کے ساتھ ساتھ بھی اور کام کے علاوہ بھی